केना चलैत छै आयँ

ओ ताजा छै की ताजा नहि हय ताजे ने हय

आ रोटी रोटियो रखैत छियै बनबैत छियै आ सब्जियो आर पनीरो आर हँ तऽ ओहो सब एक एक पलेट भेज देबै

हँ समानमे कोइ दिक्कत नहि ने

हँ दश गो दश गो रोटियो दै देबै एक आध दू घंटा म भेज देबै ने

आरो के अथियो आर मी रक्खै छियै बिरियानियो आर बिरयानियो देबै एक आध गो पलेट दू दू पलेट भेज दिए बिरियानी हँ तब बढ़िआँ बला बिरियानी भेजबै खराब बला नहि हँ तऽ बिरियानी तनी बढ़िआँ बला भेजबै रोटी तनी पतला पतलामे भेजबै बढ़िआँ रोटी भेजबै

हँ चिकेनो दै दीहऽ ठीक